हैलो होर राजा जी केह् करा दे आं भी इयै चाह् पीनी होर केह् करना असें अच्छा स्हेई गल्ल ऐ जागत ठीक थुआढ़े घर बाहर सारा ठीक आं इसी डेंगू होई दा हा होइया ठीक कराया चैक ते दोआई लेई अस ऐल्लै शरीर ऐ बुड्डे बारै केह् कम्म करना पार्क होर बी आक्खो कुसै गी अं'ऊ तुस उत्थें योगा करगे अं'ऊ अस आं ओह् रातीं निंदर निं औंदी भी ऐनी एह् बुड्ढे बारै स्यापे गै बड़े वैष्णो देवी आक्खा दा हा अं'ऊ चलने गी केह् आक्खदे तुस वैष्णो देवी वैष्णो देवी चलने गी आक्खा ना आं बड़े दिन होइये दर्शन नी कीते न पार्क पार्क ते पार्क ऐ ओह् ते खाई पीऐ आयो किश इंया रुट्टी खाइयै ओयो किश इंया बेहियै बाजार ते शामीं औना सबेरै औना जां हून औचै शामीं अच्छा सबेरै सबेरै औना भी शामीं औना ठीक ऐ भी योगा बी करगे अच्छा अच्छा ते ठंड होई दी ते छे बजे हारे औने आं ते लो जन होई जंदी आं बर्खा नेईं होऐ अगर ते भी चलने आं उद्धर आं ओह् ते पता बुड्ढे बारै लग्गी गै जंदा जे मर्ज़ी करो बा चलो योगा करना होर सनाओ तुस भी खरा बनायो वैष्णो देवी दा प्लान चलो पार्क दा खरा चलो चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी